मिस्टर शर्मा जीअं त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कोविड जो टाइम हली रहियो आहे सरकारि जा हिन रूल्स एन रेगुलेशन खे फॉलो करिणो आहे जीअं त असांखे मास्क कम्पलसरी पाइणो आहे ऐं असांखे हथ बि सेनीटाइज़र कम्पल्सरी करिणा आहिनि जेकर अगरि असां काई शइ वठी था अचूं असांखे हुन खे बि सेनीटाइज़र करिणो आहे इहो ॾाढो ख़राब टाइम हली रहियो आहे असांखे हिन मां संभाले हलिणो आहे ऐं हिन टाइम में असां बिना मास्क ॿाहिरि नथा निकिरी सघूं ऐं तव्हां बिना मास्क गाॾी हलाए रहिया आहियो जंहिंमें चङा पैसेंजर अचनि ऐं वञनि था गाॾी में चढ़नि था ऐं लहनि था जेकर अगरि तव्हां मास्क न पाईंदव त असांखे उन मां तकलीफ़ थी सघंदी आहे असां मां ॿिए खे तकलीफ़ थी सघंदी आहे त मास्क पाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे इहो न त गवरमेंट जे ख़िलाफ़ आहे तव्हां गाॾी हलाए रहिया आहियो अगरि तव्हांजे गाॾी मां पैसेंजर केरु लहे थो तव्हांजे पहिरों तव्हांजी गाॾी सेनीटाइज़र करिणी आहे पोइ पैसेंजर खे तवांखे विहणो आहे इहे ॻाल्हियूं तव्हांखे तमामु ध्यानु रखिणो आहे न त त हिन मां तकलीफ़ु वधी सघंदी आहे हिकु मां ॿिए खे ॿिए मां टे खे ऐं तव्हांजे गाॾियूं जी सीटूं ख़राबु लॻी पियूं आहिनि छा तव्हां पंहिंजी गाॾी सेनीटाइज़र न कई अथव मूंखे लॻे थो तव्हां पंहिंजी गाॾी सेनीटाइज़र न कई अथव त इहे तव्हांजी मां कम्लेंट तव्हांजे ट्रांसपोर्ट एजेंसी में ज़रूरु कंदुमि कंहिं ॿिए खे तकलीफ़ु जीअं न थिए